जेना पबनीमे होलै सब बनेलिए खीर बनेलिए टिकरी बनेलिए पूड़ी बनेलिए कचौड़ी बनेलिए ईसब होलै आओर छनुआ जतेक किछु हइ सब बनेलिए पूड़ी खीर ईसब पिरिकिआ उरिकिआ कचौड़ी उचौड़ी आओर खीर भातो आओर बनै हइ दाइलो बनै हइ सब्जिओ आओर बनै हइ जकरा जे मोन हइ सब बनेलक हमहूँ आर बनैली बनेलाके बाद सभगोटे बादमे फेन पूजापाठ कऽ कऽ खएली खएलाके बाद सभके अलगो बलगोके लोक बनबै हइ हमहूँ आर बनबै छिए बहुत से बहुत समान बनबै छिए जकरा जे मोन होइ हइ से सब बनेलक हमहूँ आर बनैली जेना खीर होलै कचौड़ी होलै पूड़ी होलै ठकुआ होलै बुनिआँ होलै ईसब बनेलक टिकरी उकरी जकरा जे मोन होइ हइ से बनेलक पकवान बहुत रङ्गके बनै हइ जकरा जे मोन होइ हइ से बनबै हइ हमे आरके बनैली खीर जेना कचौड़ी उचौड़ी बुनिआँ आर होल छनुआ बहुत रङ्गके हइ तऽ बनैली जे सब होल से सब जकरा जे मोन होइ हइ से अपन बनेलक परव परव त्योहारके दिन हइ सब खुशीसँ खुशीसँ अपन जे मोन भेल से बना सोनाके खएलक बनेलाके बाद सब अपन अपन पूजापाठ कऽ कऽ खएलक हमहूँ आर खएली अपन जेना कचौड़िए होइक पूड़िए होइक सब्जिए होइक आओर चाहे भाजिए हो सब्जी जेना ओ सब सब्जी उब्जी बनेलक जकरा जे मोन पसन्द रहल से बनेलक अपन हमहूँ आर बनैली कचौड़ी भुजिआ सब्जी फेना खीर दालि उलि जकरा जे मोन होइ हइ से बनेलक